हेल' हेल' मा हेल' हेल' खोनायाखै औ हेल'

दामा बिदिनो तिनस' सारिस' साराय तिनस' ओंखायनोथ' बे तिनस' साराय तिनस' सारिस' माबायदिखौ नांगौ फिसाखौ नांगौना गिदिरखौ नांगौ

दे नों लाङोब्ला खमाय जागोन साराय तिनस'खौ तिनस' थाखानि हारजागोन औ दाउज्ला दं दाउ गिदिर फिसा दङ दाउसा फिसा फिसा दं दाउसा तिनस'बा हरजागोन तिनस'नि खमाय जानाय नङा बे फिसाखौ लांफैबा आरायस' उम औ मंगलबारावसो दाउआनो मेरला नै मानसिफ्रानो सोंलागासिनो सोंनायालाय बयबो दाउ नांगौ होननानै ए दे लांफैयोब्लानो जाबाय आं दा दस्रानोबो फानहरनो हागौ सोरबाफोर फैबाय बायबा लांफैनाया बयबो सोंखायो नालाय गाबोनफोर लायबा बाय लांफैनो हागोन नोङो उम औ गिदिरखौ नांगौ गिदिरखौ नांगौ ना फिसाखौ नांगौ ए फिसा फिसाब्ला आरायस' आरायस' अ दे लांफैमारगोन उम लांफैयोब्ला दा हौ सासे मानसि लांफैनो नागेरदोमोन नालाय बेनो हरग्रोसै दा बबेखौ लाङो उम आं लायफिनबा मोनखागोन बे दा लांफैब्लबो औ दोनबाय